जेनाकि देखय लए मिल रहलै हइ कि भारत एक लोकतन्त्र राज्य छै हि हियाँ हर कोइ व्यक्ति अपन चुनाव लड़ि सकै छै किएकि लोकतन्त्रमे कोइ तरहके कठिनाइ नहि होइ छै जेना कि कोइ तरहके दिक्कत नहि होइ छै लोकतन्त्रमे कोइ व्यक्तिके ऊपर दबाव या शासन नहि रहै छै जे जकरा कारण ओ लोक भारत एक लोकतन्त्र राज्य छै यहाँ यहाँ कोइ तरहके कठिनाइ नहि होइ छै कोइ तरहके दिक्कत नहि होइ छै कोइ कोइ भी आदमी हिन्दू या मुसलमान कोइ भी धर्म अपना सकै छै कोइ भी सनातन होय या कोइ भी हो धर्म अपनाए सकै छै आओर कहीँ भी रहयके आजादी मिल सकै छै कोइ कहीँ भी जे कहीँ भी कोनो जातिके भोट करि सकै छै कोइ भी अपनासभ एमहर ई छै एमहर आओर देशमे ई एना नहि होइ सकै छै किएकि भा लोकतन्त्र राज्य नहि रहै छै इएह कारण छै हर कोइ व्यक्ति अपना वर्चस्व नहि बनाए पाबै छै जकर कारण लोक वहाँ वहाँ लोकतन्त्र नहि पाबै नहि रहि पाबै छै जेना लोकतन्त्र नहि छै ब्रिटिश हो रहलै ओ ओ लोकतन्त्र नहि छै लोकतन्त्रमे जेना लोकतन्त्रमे हर कोइ व्यक्ति अपन जीवन जी सकै छै खुलि कऽ ओ ओकरा कोइ दिक्कत नहि होइ छै ऊँच जाति होय निम्न जाति होय ओ भोट लड़ि सकै छै कोइ भी ओ आओर जेनाकि जेना ग्रामीण देखय लए मिल रहलै हइ कि भोट जीतल जीत जाइ छै मगर भोट जितलाके बाद ओ काम नहि करै छै जइसे रो रोड टूटि जाइ छै रोड टुटले छोड़े छै मगर रोडके रुपैआ जे आबै छै फंड ओ अपने राखि लै छै मगर ओ जन जनता तक रुपैआ पहुँचि नहि पाबै छै जनताके रुपैआ कामके रहै छै या कोइ भी चीजके तऽ ओ जनताके पास पहुँचै पहुँचैत पहुँचैत रुपैआ खतम होइ जाइ छै मगर ओ राजनेता नेता या कोइ भी कोइ भी बड़ा आदमी पदाधिकारी एतय रुपैआ ओ रहि जाइ छै इएह कारण छै कि जे कारण बिहारमे विकास नहि होइ पा रहल हइ बिहार विकासमे घोटाला बहुत हो रहलै हइ इएह कारण बहुत तरहके कठिनाइके सामना करय पड़ल हन भारतमे भारतमे बहुत जादा होइ छै जेकि ई बहुत कठिनाइके सामना कए कए पा रहलै हेँ लोकतन्त्रमे होइ छै कि किस कोइ भी कोइ भी पार्टीके भोट खरीदल खरीद लेल जाइ छै नहि तऽ या कोइ भी पार्टीके बढ़ा चढ़ा कऽ बात कए कऽ ओकरो भोट अपनाए लेल जाइ छै इएह कारण छै जेनाकि देखल जाइ अहाँ आइओमे देखल जाय लेल मिल रहलै हन कि भो भोटे खरीद लेल जाइ छै बहुत जइसे कोइ आदमीके भोट जादा मिल गेलै तऽ ओ भोट रुपैआ दए कऽ कीन लैत छै ओ जीत जाइ छै आ ओ अपन दबदबा बनयने रहै छै वर्चस्व बन बनबै बनयने रहै छै इएह कारण बिहार विकास होयमे बहुत कठिनाइके सामना करय पड़े छनि आओर भी जिला छै जे बिहार बिना आओर विकासके बिहार गिरता गिराइ गिरले जाइ छै बहुत कठिनाइ होइ छै इएह लऽ कऽ दिक्कत नहि होयके चाही बिहारमे हर कोइ व्यक्ति अपन वर्चस्वमे चाहै छै बिहारमे भोट जितबै मगर की कहै छै बि लोक विकासके लिए काम करतै जनताके जनता घर घर तक रोड देबै पानि देबै इसभ चीजके सुविधा देबै तऽ तब नए मानि भेलै कि हम छियै राजनेता होलियै कोइ भी कोइ भी नेता होलियै एमहर बिहारमे होइ छै कनि रू रुपैआ सरकार नरेन्द्र मोदी वहाँसँ फण्ड आबै छै मगर राजनेतेके पास रहि जाइ छै ओ बड़ा बड़ा लीडर नेताके पास रुपैआ पहुँचि जाइ छै मगर जनता तक रुपैआ पहुँ पहुँचैत नहि छै इएह कारण हमे बहुत तरहके कठिनाइके सामना करय पड़ै छै आओर हर हर दिक्कत छै जेकि ओहि तरहके दिक्कत नहि होय पाबै छै इएह लेल बहुत तरह कठिनाइके सामना कर् करय पड़ि जाइ छै इएह कारण छै कि कोइ भी व्यक्ति अपन दबदबा बनाए लै छै बिहारमे आओर कोइ भी कोइ भी आदमीके हुकूमत चलाए लै छै इएह इएह होइ छै कि कोइ आदमी रु रुपैआ दए कऽ भोट खरीदल जाइ छै कोइ भी आदमीसँ कोनो कोइ भी तरहके दिक्कत होइ जाइ छै बुझलियै जइसे कोइ आदमी कोइ आदमी भी अपना शिकायत दर्ज नहि कए सकै छै आओर आब ओकर ओ अपना रुपैआके बलपर कोइ आदमीके कोइ आदमीके किछु भी कए सकै छै मारि भी सकै छै राजनीति बहुत बड़ा चीज होइ छै राजनीतिमे हर कोइ व्यक्ति अपन वर्चस्व नहि बनाए पाबै छै जकर पहुँच रहै छै बहुत बड़ा बड़ा पदाधिकारी तक उएह ई काम कए सकै छै वर वर्ना कोइ नहि कए सकै छै बहुत दिक्कत होइ छै बहुत दिक्कत नरेन्द्र मोदी योजना बहुत अच्छा छै यहुँ नीतीश कुमार आज ज जल घर घर तक पहुँचाबयके काम केलकै हन बहुत अच्छा योजना छै आओर घर घर तक पानि भी आइ रहलै हन बहुत अच्छा आइ रहलै साफ सुथरा आइ रहलै हन बहुत अच्छा कोइ भी दिक्कत नहि होइ छै ओहि पानिमे बहुत अच्छा होइ छै इएह लए कोइ तरहके दिक्कत नहि होइ छै आओर ई हमरो गाँवमे देखल देखय लए मिल रहलै भोट लड़ै छै मगर मगर जीत जाइ छै मगर ओ गाँव विकासके लिए काम नहि करै छै ओ रुपैआ खुद राखि लै छै खुद घर बनाए लै छै ऐशो आराम जिन्दगी जियै छै मगर जनताके रुपैआ लए कऽ ओ जनताके मूर्ख बनाए छै जनता जनते मूर्ख छै जे जे ओकरा भोट दऽ दै छै मगर हर सालपर हर एक एक सालपर भोट होयके चाही तभी देश या गाँव या दे राज्यके विकास होइ पयतै एना कहियो नहि विकास हो पयतै किएकि जब एक एक सालपर होतै ने तऽ नया नया अयतै नया नया अयतै तऽ ओ देशके या गाँवके ग्रामीण क्षेत्रमे विकासके काम करतै नगर निगम नाली बनबयतै लाइटके व्यवस्था करबयतै हर तरहके सुविधा प्रदान करतै तऽ इसीलिए आओर जब लाइट इसभ चीज व्यवस्था हेतै तऽ विकसित राज्य होतै किएक बिहार बि कृषि प्रदान देश छै ये यहाँ कोइ तरहके दिक्कत नहि हो पयतै भा भारतमे चावल उपजाउ गेहूँ उपजाउ इस बहुत होइ छै हिआँ हिआँ हिआँ हर तरहके दिक्कतके सामना करना पड़ै छै इएह लेल कभी नहि होय चाही सभचीज आओर हिआँ कभी नहि चाही हर कोइ व्यक्ति मिलि कऽ रहय राज राजनीतिके बहुत बड़ा गलत चीज छै यहाँ हर कोइ व्यक्ति अपन दबदबा बनाए कऽ रखै छै यहाँ नहि बनबयके चाही राजनीतिमे राजनीति हर हर कोइ व्यक्ति अपना चाहै छै भोट लड़ियै गाँव विकासके लिए काम करियै नल बन नल बनैयै चापाकल दियै पोखरि बनैयै हर कोइ व्यक्ति चाहै छै मगर मगर म् ई मुखिया होलै सरपञ्च होलै नेता भेलै बड़ा इसभ रुपैआ घोटाला कए कऽ राखि लै छै मगर केओ दै लेल नहि चाहै छै इएह कारण छै बहुत बड़ा जिम्मेवारी इएह हाल कि जइसे एक एक सालपर चुनाव होयके चाही चुनाव होलाके बाद होइ छै की जइसे कि वार्ड लीडर बदललै हइ पाँच पाँच सालपर जे पाँच पाँच सालपर होतै तऽ कभी भी रुपैआ घोटाला करि देतै कभी भी गाँवके या देशके विकास नहि हो पयतै यही कारण छै इसभ चीजके इसभ चीजसँ बहुत बहुत जादा अभी भी गाँव नाली टूटल छै रोड टूटल छै चापाकलके शॉर्ट छै पानि नहि आबि रहलै कुआँ कुआँ सूखि गेल छै अभी तक पानि नहि अयलै हन ओसभ व्यवस्था करितै या म् मवेशीके व्यवस्था करबयके बहुत तरहके दिक्कतके सामना करना पड़ै छै